सूरत जी स्थानीय कला या शिल्प रूपीअ जे मां ॻाल्हि कयां त हिते तव्हांखे जीअं असां पहिरीं मां तव्हांखे ॿुधायो हिते कपिड़ो ठहंदो आहे ऐं टेक्सटाइल में जाम इहे अॻियां आहिनि त इते भर्तु कमु जाम हलंदो आहे हिते जरी कमु जाम हलंदो आहे ऐं हिते अम्ब्रॉयडरी जो कमु जाम हलंदो आहे त पीढ़ी दर पीढ़ी इहो कमु हलंदो ई आयो आहे हिते त पंहिंजा दादा पंहिंजा पीअरनि खे ऐं पीअर पंहिंजे ॿारनि खे इहा पीढ़ी हथ में सौंपे रहिया अहिनि ऐं हस्त कला जी बि हिते जाम रुची आहे माण्हुनि में त माण्हू भर्तु कमु आहे जरी कमु आहे एम्ब्रॉयडरी जो कमु आहे साड़ीअ में हिते जाम साड़ियूं पाईंदा आहिनि त फ़ॉल स्टिचिंग जो कमु आहे त इअं सभु कमु हर घर में तव्हांखे ॿिए न टे घर में तव्हांखे मिलंदो भर्तु कमु आहे जरी भरिणी हुजे हीरनि सां डिजाइन ठाहिणी हुजे साड़ियुनि ते त इहे सभु क पीढ़ी दर पीढ़ी सूरत में हलंदो आयो आहे ऐं इहो सॼी दुनियां में प्रख्यात आहे